जोंनि ओनसोलनि मोनसे एम आर एम देहा फाहामसालियाव बेफोरबायदि एक्स रे सिटि स्केन आरो एम आर आइफोरनि थाखाय अग्रिम आइजेंफोर दङ